हमर सबसँ प्रिय गेमिङ्ग मेमोरी हमर इंटर आइ आइ टी वॉलीबॉल कॉम्पटिशन रहए जाहिमे हमर सभक मैच रहए आइ आइ टी रूड़कीके सङ्गे ओ मैचमे जे छलए से आइ आइ टी रूड़कीके टीमके जे प्लयेर सब छलए से हमरा सबसँ कद काठीमे काफी लम्बा आओर आइ आइ टी रूड़कीके काफी नाम छलए रहए जे काफी स्ट्रोंग टीम छै ओकर सबके आ ओ सब जे छलए से लगातार हर सेट जीतके आएल रहए हमरा सबके क्वालिफ़ाई करएके लिए भी ओ गेम जीतेके रहए तभी हमसब अगला राउंडमे क्वालिफ़ाई कए सकतिऐ पहिलुक सेट भेलए पहिलुक सेटमे ओ सब हमरा सबकेँ बहुत बुरी तरीक़ा से हरा देलकए ताहि के बाद हमर सबके कोच हमरा सबके मोटिवेट केलकए जे आब गेम तऽ तू सब हारिए चूकल छी अगर ई मैच हारि गेली तऽ बाहर छी इंटर आइ आइ टीसंँ तऽ एकरा जे छै तू सब एकटा ऑपर्टूनिटीके तरह लीही आ एकरा अच्छा परफोर्म करएके कोशिश करही तऽ हमर सबके किछु आपसियो मतभेद रहए टीम मेंबेर्समे जाहिके वजहसंँ जे छै से जे बॉल रहए से हर प्लेअरके बराबर फीड नहि भए पाबैत रहए जाहिसँ हमर सबके स्मैश नहि नीकसँ लागैत रहए ओहिके बाद जे छै से हमहुँ सब अथी केलिऐ टीममे एकजुटता एलैए टीममे ओकर बाद जे हमर सबके गेम भेलए जे तरीकासंँ हमसब बाँकिके बचल तीन सेट खेललिए हमसब जे सबसँ स्ट्रोंग टीम रहए ओकरा तीन एक से हरेलिए ओ मैचमे जहि प्रकारसँ हमर टीम कोऑर्डिनेशनके बाद बनलए जे हमरा सबके बिना बिना मेडलके बिना अथीके नहि जाएके छै तऽ ओ मैच सबसँ यादगार मैच रहए किआकि ओ मैचमे सब जी जान लगा देलकए बिल्कुल जे थाकल छै जेकर पैरमे ककरो मोच आएल अछि ओहो जे छै से गेम पूरा खेल रहल छै बिल्कुल परवाह नहि कए रहल छै जे ओकर की भए रहल छथिन सबसँ प्रिय मेमोरी अछि